असांजे बगीचे में पेड़ पौधा खिलंदा आहिनि त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उन्हनि खे असां टेम नेम सां पाणी ॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे सुबुह जो अलॻि ऐं शाम जो अलॻि पाणी ॾींदा आहियूं ऐं जीअं ताकी उहे हरा भरा ऐं खिलंदा रहनि ॿार बि उन्हनि खे ॾिसंदा आहिनि त ॾाढो सुठो लॻंदो अथनि ऐं असांखे बि ॾाढो वणंदो आहे जंहिं उस में वण खिलंदा आहिनि थ थधि में उस में वण खिलंदा आहिनि ऐं जॾहिं गरमी ईंदी आहे त वण मुरझाएजी वेंदा आहिनि उन्हनि जूं तियूं बि झड़णु लॻंदियूं आहिनि उन्हनि खे असां छोकी असांखे उन्हनि खे उस न ॾेखारिणी आहे उस खां थोरो परते करे रखंदा आहियूं ताकी उहे खिलंदा रहनि उस तेज़ जे कारणु उहे पता मुरझाइजी वेंदा आहिनि ऐं वण सड़ी वेंदा आहिनि इन करे असांखे उन खे ॾाढी देखभालु करणी पवंदी आहे ऐं हुननि ते थधि में असांखे वणन खे उखाइणो न खपे जंहिं जॻह ते हुॼे उन ई जॻह ते रखणो खपे उन खे हिलाइण सां असांजा पौधा मरी वेंदा आहिनि इन खे ॾाढो ध्यान सां वणन खे असां संभाले रखंदा आहियूं ऐं उन्हनि ते ॾाढो ध्यानु करिणो पवंदो आहे